اپنے علاقے میں فن پاروں کی خرید و فروخت اور ان پر اظہار خیال کے لیے مختلف مقامات اور ذرائع موجود ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہیں آرٹ گیلریاں آرٹ گیلریاں وہ مخصوص مقامات ہیں جہاں فنکار اپنی پینٹنگس مجسمے خططی اور دیگر فن پارے نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں یہاں فن کے قدردان عوام آ کر ان فن پاروں کو دیکھتی ہے خریدتی ہے اور فنکاروں سے براہ راست گفتگو بھی کی جا سکتی ہے اکثر گیلریاں آرٹ نمائشوں کا اہتمام کرتی ہیں نیلامی فن پاروں کی نیلامی ایک ایسا طریقہ ہے جہاں خریدار اپنی قیمت بول کر فن پارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ طریقہ یہ طریقہ کار فن کو تجارتی سطح پر فروغ دیتا ہے اور فنکاروں کو مالی فائدہ بھی پہنچاتا ہے ثقافتی مالی اور ہن مالی دہلی اور دیگر علاقوں میں اکثر ثقافتی میلوں کا انعقاد ہوتا ہے جیسے دستکار ہاٹ جہاں ہنر مند اپنی دستکاری اور فن کے نمونے فروخت کرتے ہیں